जियां मेरे कोल क्लासिक बुक ते ऐ गै इक जेह्दा नांऽ ऐ जौल ओह् इंदरजीत केसर होरें लिखी दी ऐ ते बड़ी अच्छी कताब ऐ ओह् उसी पढ़ने जेल्लै पढ़ना रम्भ करो ते खीर तक ओह् बोह्त गै दिलचस्प ऐ उस च इक सस्स नूंह दी क्हानी बिच्च ओह् बी करैक्टर हैन ते बिच्च बड़ा हारा उत्त उप्पर दस्सा बूआ दे बारे च जां जेह्की ओह् क्हानी ऐ तुस शुरू करो उसी खीर तक ओह् बहुत गै अच्छी ऐ कताब ओह् उस च बड़े बक्ख बक्ख समाज दे समाज दे बक्ख बक्ख नजरिये कन्नै दिक्खेआ गेदा ऐ ते नारी बेदना गी उसदे च बड़े ज्यादा मात्रा च भरेआ गेदा ऐ ते इक होर बी ऐ उपन्यास जिंदगीनामा मेरे कश ओह् कृष्णा सोभती दा जेह्की जेह्की एह् कताब ऐ एह् साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नै सम्मानित ऐ एह् कताब कृष्णा सोभती जी दी ते कताब दा जेह्का पैह्ला संस्करण हा ओह् दो ज्हार चार च आया ते दूआ ते बारह्मां संस्करण आया दो ज्हार बीह् च ते एह् कताब बी इस च बड़ियां सारियां चीजां न बोह्त अच्छी कताब ऐ एह्